चित्रकला हो विशय म्हाका खूप आवडीचो पूण फक्त पोवपा खातीर हांवेन स्वता चित्र केन्ना तशें काडपाचो म्हजो प्रयत्न केला पण तसलें बरें केन्ना चित्र काडपाक पावलो ना म्हणजे ल्हानपणांत जेन्ना शाळेक आसलो तेन्ना काहे प्रामाणान चित्र जें आसा तें काडटालो पूण केन्ना कितलीं बरीं जावपाक तीं पावलीं नासलीं सो तातुंतल्यान खंयचो तरी अर्थ भायर येवप अशें तरी म्हाका तरी केन्ना दिसलें ना की हांवेन काडलें चित्रांतल्यान म्हणजे कितें तरी जी वेगळें कितें तरी जालें पूण एक ओसोच एक्सपसियन्स आसा गेले त्या वर्साक एक वॉर्कशॉप जो आसा तो हांवेन एटँड केलो आनी त्या वर्कशॉपा मदीं एक टास्क आसललो आमकां जो टास्क जो आसलो तो आमकां करपाक प लायल्लो त्या टास्का मदीं एका ग्रुपान पांच पार्टिसिपंट आसले आनी हे जे पार्टिसिपंट ते ग्रुपान आसले तेंकां पांच जाणानी मेळून एक चित्र काडपाचें आसलें आणी हें जेन्ना चित्र काडपाची जेन्ना थारायलें तेन्ना तातूंग जी लिडरशीप जी आसा चित्र काडपाची ती हांवेन घेतली आणी हांवेन सगळ्यां वांगड्यां बराबर ताजी चर्चा केली की कशे पद्दतीचें चित्र आमी काडया आनी ताजेर चर्चा करून सुरवातीक जें आसा म्हणजे प्रत्येकाक तीस सेकंद जे आसा ते दिली गेल्ले तीस सॅकंदा मदीं हांवेन तें चित्र काडप जें कितें उरता जितलें जाता तितलें पर्यन तें काडप जें समजा उल्लें जाल्यार म्हाजो जोच दुसरो पार्टिसिपंट आसा तांणी वसून तें कंटिन्यू करप आनी ताजे नंतर ताजे फाटल्यान कंटिन्यू करप म्हणजे अशे पांच जाणाक पांच म्हणजे तीस तीस सेकंदाचो वेळ जो आसा तो दिल्ल गेल्लो जेन्ना हें कॉम्पटिशन जालें आनी चार ग्रूप आसले त्या चारय ग्रुपां मदीं जो म्हाजो जो ग्रूप आसलो तेका फस्ट प्रायज जें आसा तें मेळ्ळें आनी जेणें करून जें आसा तें चित्रय बीन तितलें सुंदरच अशें जाल्लें मातशें कारण लोकांनी खूब जाणांनी ते चित्राक वाव दिलो म्हणून ऑ एक म्हज्या चित्रकलेंतल्यान एक बरो एक्सपरियन्स जो म्हाका आयलो आनी अशें तशें म्हाका व्हडलेशें चित्रकलेची काडपाचें संवय ना पूण हो एक आ जो आसा तो म्हाजो एक बरे एक्सपरियन्स जावन आसा